ہاں ہیلو سر کون جی جی جی جی جی جی فری ہیں آپ بتائیں جہاں جانا ہے آپ کہاں سے جائیں گے اچھا اوکھلا سے تو اوکھلا سے آپ ڈھائی سو آپ کا لگے گا اگر آپ جائیں گے اوکھلا سے جی جی

اچھا پورا دن پورا دن تو اس کے اعتبار سے ہم ہزار تک آپ کا بیٹھ جائے گا قطب مینار ہے جامع مسجد ہے جی ادھر لال قلعہ اور آپ جہاں بیچ کہیں گے دلی میں ٹہلنے کے لیے ہم پورے دن آپ کو ٹہلا سکتے ہیں ہزار میں جی نہیں نہیں سر آپ کو اگر ایک بار ہم کہیں تو ہم کیسے الٹا نہیں کہیں گے ہم نے جو بات کی ہے اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو ٹہلائیں گے ہزار روپے میں آپ دلی میں کہیں بھی مطلب پورا دن آپ ٹہل سکتے ہیں بٹ اگر آپ ایک جی آپ جب کہیں نو دس تک جب بھی نکل جائیں آپ آپ کے اوپر ڈپنڈ رہتا ہے ہم تو خالی رہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہماری سروس ہوتی ہے ہر وقت آپ جب بھی بلائیں یہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کب جائیں گے ہمارے آٹو میں تو تین لوگوں کو الاؤ ہے تین جی ہاں تو چھوٹے بچے ہیں تو سر آپ اس میں لا سکتے ہیں ایسی کوئی دقت نہیں ہے بٹ تین لوگوں کو الاؤ ہے جی جی اوکے اوکے ہاں ضرور ٹھیک ہے